हमारे घर में एक गैस की ज़रूरत थी तब हमारे परिवार और हम मिल कर सोचें की हमें गैस लेनी चाहिए और हम एक दुकान पर गए गैस लेने के लिए लेकिन उस दुकान पर इतना ज़्यादा गैस नहीं था लेकिन कुछ कुछ गैस था तो हम उन में से ही एक चू मतलब चुन के हम घर पर ले आए वह ज़्यादा अच्छा नहीं था मतलब हमें लग रहा था की वह ज़्यादा अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसका पैसे भी कम है और उस दुकान मे ज़्यादा गैस नहीं था तब तो हम वह गैस घर को मतलब ख़रीद कर उससे ले आए और उसके बाद हमें लगा था यह अच्छा नहीं होगा लेकिन वह इतना अच्छा इतना अच्छा से वह काम कर रहा है वह उसका कोई दिक्कत की बात नइ है यह इतना अच्छा लग रहा हमको पता है मतलब हम ऐसे नहीं सोचे थे लेकिन वह घर पर आकर जब उसका जो प्रक्रिया है वह कैसे करता है वह हमें अच्छा लगा